मिगी ना एह् पालतू जानवर बड़े गै पसंद न कियां प्यारे ऐं कि अस ग्रांऽ सच रौह्ने आं ते असैं इयै माल बच्छा रक्खे दा ऐ ते एह्दे कन्नै अस अपना किन्ना टाईम कड्ढने आं इयां घरे दा सदस्य होंदा जियां घरे दा मैंम्बर होंदा जियां साढ़ी परिवार ऐ इयै नेहा साढ़ा इयां पालतू जानवरें गी रक्खने आं जियां असैं मंझ रक्खी दी जियां असैं अप्पूं काना पीना इयां गै असैं माल्लै नै बड़ा प्यार ऐ पालतू जानवरैं नै बड़ा प्यार ऐ ते जियां हून असैं मंझ रक्खी दी ऐ ते ओह् समझो असेंगी किन्ना फायदा दिंदी ऐ ते दुध्द दा असैं पंज सत्त किलो दुद्द इक डंगे दा ते असैं दऊं किलो लाग त्रै किलो लाग बी लाई दी ते फ्ही साढ़े परिवार ऐ किट्ठा साढ़ी फैमली परिवार ऐ साढ़ा ते सत्त अट्ठ किलो असैं अपनै घर रक्खे दा होंदा ओह्दै च अस दुद्द पिया ने आं देहीं बना दा आं खीर बनाने होन्ने आं कुदै लस्सी मक्खन अस घरे दा खन्ने आं घ्यो अस घरे दा खा ने आं किन्नियां चीजां अस घरे दियां खा ने आं एह् ते महानू कोला दा बी जादा ऐ कि टाईम टू टाईम उनेंगी समझो उंदा घा पत्तर जां खल बगैरा उनेंगी जियां अस खन्ने आं खाना इयां उनेंगी बी देना पौंदा तां करियै होंदा एह् नी कि बन्नी ओड़े ते फ्ही ओह् असें ते बड़े प्यारे न पालतू जानवर फ्ही घर असैं इक भिड्ड रक्खी दी भिड्ड मिगी बड़ी प्यारी लगदी बड़ी स्हेई सकदी चिट्टी जेही ते ओह् ऐ कि असें रक्खी दी भिड्ड निक्की जेही भिड्ड लैत्ती ही में खबरै दऊं सवें दी लैत्ती ही मिगी बड़ी प्यारी ही ते बड़ी प्यारी ही ते में ओह् लेई लेई ते असैं उसी पराली दिंदे रौह्ना जो किश पुल्का देई ओड़ेआ कुदै इयै मक्कें दे दाने देई ओड़े कनके दे दाने देई ओड़े इयां बच्चें आह्ला लेक्खा साढ़ी फैमली च ओह् असें इयां खेलना ओह्दे कन्नै ते ओह् ना फ्ही अग्गैं सूई ओह् इक समझो होर मतलव लेली देई ओड़ी ते बनदा बनदा परिवार समझो चार पंज बच्चे होई गे कते असेंगी बड़ा फ्यादा होया इक में बेची ही खबरै पंजै ज्हारें दी पंजें ज्हारें दी इक बेची फ्ही चार होर होई गेइयां उंदी सेवा सूवा करियै मन बी नी करै बेचने गी इन्नी प्यारी लगदी ही लोग आखदे हे असेंगी देई ओड़ो असेंगी देई ओड़ो महां नेईं देनी ते में खबरै बीहें ज्हारें दियां बेची बी ओड़ियां ते अजैं त्रै हैन ते एह् पालतू जानवर बड़े प्यारे न ते होर असैं घर गौ रक्खी दी ऐ ओह् बी निक्की हारी बच्छी ऐ उनै दित्ती दी सूई दी ऐ देसी ऐ ओह् जरसी नी ऐ रक्खी दी देस्सी ऐ निक्की हारी ऐ ते चरी चुरियै समझी किलो डेढ दुध्द ओह् बी देई ओड़दी ते पालतू जानवरें दा फायदा गै होर किन्ना किश कुक्कड़ न चार पंज रक्खे दे ते कुक्कड़ियां अण्डे दिंदियां दस रपे दा ते अज्ज कल अण्डा बिकदा ते ओह् समझो ओह् बी रक्खी दियां ते फ्ही इयां होर असैं कुत्ता रक्खे दा कुत्ता साढ़ा इन्ना होशियार ऐ कि बाह्र इयां इत्थमां दा गली त तां साढ़ी गैह्ला आह्ली बक्खी आई बी जा कोई ते इयां पता देई ओड़दा मैंटै च कि साढ़ै घर कोई आया ते उसी अस ते ओह् बी नेहा पढ़े दा कि ओह् रुक्खी रुट्टी खंदा गै नी उन्नै बी दुद्द चाही दा देहीं चाही दा शैल उसी बोरियै बच्चें आह्ला लेक्खा देह्गो ते खानी नेईं तां उनै बी नी खानी ते पालतू जानवरें दी इक रोह्ल रौंह्दी अगर कल्ला बंदा होऐ महानू होऐ ते घवराई बी जंदा कल्ला एह् ऐ कि कल्ला महानू होआ नेईं होई घर ते बड्डै पैह्र शुरु होंदा कम्म करने गी दी शाम पेई जंदी कम्म गै नी मुक्कने च औंदे ते इक कन्नै अपने बिजी रौंह्दा ते दुआ कन्नै एह् नी फिकर कि में कल्ला ऐं जां ओह् जेह्के पालतू जानवर रक्के दे अपनै कन्नै उंदै कन्नै मन लग्गे दा रौह्दा उंदै कन्नै गल्लां करदा रौंह्दा उनेंगी देई दा खाने गी पैनी पलै दा इयां करा दा ते इयां गै टैम निकली जंदा बड़ी बिजी लाईफ होई दी बड़ी इयां अपनी बिजी लाईफ होई दी कते एह् ऐ कि आदमी लग्गेआ रौंह्दा कल्ला जे होऐ ते घबराई जंदा आदमी ते इयां परेशान होई जंदा ते इयां परेशानी नी होंदा पालतू जानवरें नै कोई नेईं होऐ माहनू ते अरामै नै ध्याड़ी कड्ढी लैंदा रात बी निकली जंदी अग्गैं पिच्छें बन्ने दे होन ते खट्ट डाही लैत्ती बरांडै ते तां बी टैम निकली जंदा ते में इयै आखनी में पालतू जानवर बड़े प्यारे न ते बाकी लोकें गी पता नी कीह् नी प्यारे न में उंदी कम्म बी शैल करनी आं भाई केईं लोग भाई उंदा गोहा सोतना जां घाह् देना बड़ा इयां समझदे भाई साढ़े कपड़े मैले होई गे अस नी ते जेह्का उंदा गोवर शोवर होंदा ओह् बी बाड़ियां सुट्टने आं ते ओह् बी हैल होंदा ओह् बी फायदा गै असें गी केह्ड़ा नुक्सान ऐ असेंगी सारे फायदे गै न जेकर अस करचै किश जे नेईं रखचै तां कक्ख नी ते अज्ज कल ते